म्हाका डोंगरार हायक करपाक आवडटा डोंगरार हायक करप म्हणजे जेन्ना तूं एका वेळार त्या दोंगराच्या एकदम सकयल ताच्या पायथ्याक आसता आनी तूं तुज्या कडेन आसा तितलीय शक्ती तूं उर्जा एकत्र करून तूं थारयता की ना आयज हांव हो डोंगर चडटलें डोंगर चडटा चडटा तुका दिसता की हा जायना बाबा तुजें फिजीकल स्ट्रेंथ तुका साथ दिना तूं जाम जालां पूण ना तुका एक मोटिवेशन आसता की ना तूं चडटलें आनी हें जें मोटिवेशन आसा पळय तें प्रत्येकाक लायफान आसूंक जाय किद्याक आमी एका टायमार झिरोचेर आसता आनी ह्या झिरो वयल्यान स्टाट करून शंबराव्या पायरेर चड मेरेन मदीं आमचो खंय ना खंय तरी धीर आसा पळय तो तुटूंक शकता आमचे मोटीवेशन तुटूंक शकता पूण जेन्ना आमी डोंगरार चडटा न्हू तेन्ना आमकां कळटा की ना आतां मोटीवेशन तुटत जाल्यार जावपाना आमकां तशेंच आमचें बळ दवरून आमकां वयर चडूंक जाये आनी वयर चडटगीर थंय वयतगीर तो जिखल्याचो जो अनुभव आसता पळय तो सामको मोलाचो आसता म्हाका जर विचारलें की म्हाका डोंगरांतलें किदें आवडटा जाल्यार डोंगरार वयर वयतगीर जो सुर्यास्त पळयता पळय तो खूब मोलाचो आसता कारण तूं त्या डोंगरार चडटा आनी थंय सरल्यान तुका सूर्य कसो मावळटा हो दिसता मावळटना सूर्य ही गोश्ट सांगता की आयज जरी आपूण मावळ्ळो जाल्यार सुद्दां आपूण फाल्यां परत उदेतलो किद्याक थोडे लोक आपल्या आयुश्यान इतलो संघर्श करता तरी तांकां जाय ती गोश्ट ते तांकां मेळूंक म्हणजे तांकां मे मेळना पूण अशें आसना की एकदा तुका जाय ती गोश्ट तुका मेळोना म्हणजे तूं संघर्श करप सोडटलें तुवें संघर्श चालूच दवरुपाक जाय किद्याक आयज सुर्यास्त जालो जाल्यार फाल्यां सुर्योदय जातलो हो ओबियस आसा ह्या दाट रानांनी वनांनी ह्या थंडगार डोंगरार चडटाना जेन्ना तुका घाम येता बट वांगडा तुवें नैसर्गीक वारें तुज्या शरिराक लागतगीर तुका अनुभवता की ना जेन्ना तूं कश्ट करता पळय तेन्ना त्या कश्टांचो त्रास सुद्दां आसता तो सुखद आसता तो त्रास तुका सांगून दिता की तूं जें किदें करता तो हरामाची गोश्ट करिना तुज्या संघर्शाची गोश्ट आसा आनी ताजें जेन्ना तुका फळ गावता तेन्ना तें फळ तुका अमृता पेक्षा गोड लागता